میرے گاؤں میں جو کاروبار کیا جاتا ہے وہ مچھلی کا کاروبار کیا جاتا ہے اور مچھلی کا کاروبار اس لیے اچھا ہے کہ کیونکہ اس میں سرکار جو ہے ہمیں اس کی لاگت دیتی ہے اور اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے گاؤں میں زیادہ تر لوگ اسی کا کاروبار مچھلی کا کاروبار کرتے